हलो क्या आप उबर एजेंसी से बोल रहे हैं जी मुझे आपके यहाँ से कार बूक करानी थी पाँच घंटे के लिए क्या आप कल सुबह सात बजे तक उपलब्ध करा सकते हैं जी हाँ ठीक है तो आप हमें हम एड्रैस आपको सेंड कर दे रहे हैं तो आप उन्हें वहाँ पर भेज दीजियेगा हाँ तो आपको ऑनलाइन पेमेंट दें या नगद ठीक है तो हम आपको कल नगद देते हैं हाँ जी शुक्रिया